जय झूलेलाल मूंखे पढण जो तमाम घणो शौक़ु आहे इन जे करे मां रोज़ु किताबु पढ़ंदी आहियां भली उहो कहिड़ो बि हुजे कॾहिं कॾहिं पंहिंजो जीअं खाली समय में वेही करे मूंखे किताबु पढ़ण जो तमाम घणो शौक़ु आहे जीअं मूंखे अॼु अधु कलाक जो टाइम मिलियो त अधु कलाक में मां टे पेज टे पना पूरा कया पढ़ी करे ऐं कॾहिं मूंखे वधीक वक़्तु मिलंदो आहे त कॾहिं चारि पना कॾहिं छह पना मां पढ़ंदी आहियां छोजो मूंखे मुंहिंजे मन खे तमाम उहा ख़ुशी मिलंदी आहे की मुंहिंजो सुठो टाइम पढण में पियो वञे छाकाणि त इहो मुंहिंजो तमाम शौक़ु आहे की मूंखे पढ़णु जाम वणंदो आहे ऐं उन जे अंदरु काई अहिड़ी आखाणी हूंदी आहे हुन टाइम ते जॾहिं मूंखे कॾहिं पंद्रहं मिंट बि मिलिया पर विच में त मां उहो किताबु खणी भली उन जा ॿ पेज ई खणी उहा आखाणीअ जो तौर ताईं पढ़णु चाहींदी आहियां हर हफ़्ते या पंद्रे ॾींहुं या जीअं मूंखे ईअं लॻंदो आहे की इहो किताबु मां अठ ॾींहंनि में पूरो कयां या ॾह ॾींहंनि में पूरो कयां मुंहिंजी कोशिशि इहा हूंदी आहे की झटि मां इहे चालीह पेज किताब जा पढ़ियां हाणे ॿे किताब में पंजाहु पना आहिनि त रोज़ जो मां इहो टाइम ठाहियां की मूंंखे अॼु ॿ पना पढ़णा आहिनि या चारि पना पढ़णा आहिनि त मां पंहिंजे खाली वक़्त में उहो किताबु खणी करे पढ़ंदी आहियां जंहिंसां मूंखे तमाम घणी ख़ुशी मिलंदी आहे मुंहिंजो मतिलबु हीअं के उन किताब मां शिक्षा बि मिलंदी आहे की मूंखे कहिड़ी सिखिया मिले थी हिन आखाणीअ जो हिन तौर जो छा मतिलबु निकितो त उहा जेका मूंखे वणी त उहा मां पंहिंजे घर जे भातियुनि सां पंहिंजे ॿारनि सां उहा उन्हनि खे ॿुधाए उन्हनि खे बि ख़ुशि कंदी आहियां की ॾिसो अॼु मूंखे हिन किताब मां इहा आखाणी तमाम सुठी वणी ऐं मूंखे तूं बि पढ़ मां पंहिंजे धीउ खे बि चवंदी आहियां के पढ़ण सां तुंहिंजो अंदरूनी लक्ष जीअं हर इंसान जे मथां विस कॉन्फिडैंस वधंदो आहे तीअं तव्हां बि थोरो पढ़ाई करे पंहिंजो टाइम हिन हुन सां ॻाल्हाइण खां छॾे किताब में पढ़ाईअ में ध्यानु ॾिए ऐं पढ़ तोखे तमाम सुठो लॻंदो इनजे करे मुंहिंजो शौक़ु आहे की मां किताबु पढ़ा ऐं पंहिंजो टाइम सुठो हिन में कयां जय झूलेलाल